کپڑا دھونے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے کپڑا کپڑا دھونے کے لیے کم کم پانی کا یوز کرنا چاہیے اپیوگ کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں کب ٹھنڈ موسم میں تو دھوپ نہیں رہتا ہے اس لیے کپڑا سوکھانے کے لیے اس کو ڈرائی سکھانا چاہیے یا پھر گھر میں لا کے کسی ہوا والے جگہ پر لا کے اس کو رکھ دینا چاہیے کہ جو اچھا سا وہ سوکھ جائے اور زیادہ گرمی میں بھی دھوپ میں زیادہ کپڑا کو نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس کا رنگ دھیما ہو جاتا ہے اس لیے کپڑا خراب ہونے خراب ہو سکتا ہے اس کی سمبھاونا رہتی ہے اس لیے اس کو جلدی سے سکھا کر رکھ دینا چاہیے اور زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہیے کپڑا کو کیونکہ وہ خراب ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور اس سے بہت سارے اور پانی کو زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ موٹر کو ٹیوبل کو کھول کے رکھ دیتے ہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے پانی کے ہمیں اہمیت جاننا چاہیے جاننا چاہیے اور پانی بچانا چاہیے کیونکہ ہمارے آنے والے جنریشن میں اس کی بہت ہی زیادہ اپیوگ ہوگا اگر ہم آج پانی کی زیادہ ضائع کر دیں گے تو یہ ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے یہ بہت ہی اچھا نہیں ہوگا اس لیے پانی کو بچانا چاہیے اور کپڑوں کا اچھا سے جتنا جرورت پڑے پانی کپڑا میں اتنا ہی پانی سے دھونا چاہیے اس سے جیادہ سے زیادہ پانی خرچ نہیں کرنا چاہیے اچھا ہوگا